हाँ मेरी बात डाक्टर माधुरी से हो रही है मैम मुझे थोड़ा पेट में कुछ हो रहा है मतलब दो दिन या तीन दिन से मतलब बहुत एक हफ़्ता हो गया है मेरा जो पेट है वो ख़राब लग रहा है मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लग रहा है तो में क्या करूँ नहीं नहीं मैम में ज़्यादा नहीं खाती मतलब हर दिन शाम को में जाती हूँ बाहर वहाँ से जा जो कुछ होता है गुपचुप हो गया चाट हो गई मोमोज़ हो गया ये सब चीज़े में ज़्यादा नहीं खाती बस एक एक प्लेट में खाती रहती हूँ मैम मैं दिन में मैं चार और छः ग्लास पानी पी रही हूँ नहीं नहीं मैम बहुत हो रहा है मतलब एक हफ़्ता हो गया है तो अब मैं आपको मतलब कल की मैं मैम से पूछ लेती हूँ ये तो ज़्यादा हो गया हे इसी लिए मैम हाँ हाँ मैम में अभी ये सब चीज़े खाती हूँ मतलब खा रही हूँ और क्या मियम क्या करने से ये सब अच्छा होगा मैम वो जो मैम पेट में मतलब बहुत दर्द होता है मतलब ये जो उपर का जो हिस्सा है वो बहुत मतलब उससे छू नहीं पाती इतना जो दर्द लगता है वो बहुत मतलब कष्ट होता है हाँ मैम मैं आई अगर मैं ये सब चीज़े अभी खाती हूँ अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैम मैं आपके अस्पपाल पर चली जाऊँगी हाँ जी मैम मैं रखती हूँ